असांजे लजपत नगर में हिकु सिनेमा हॉल आहे अलंकार सिनेमा हॉल पहिरीं त सिंगल हुओ हाणे त मल्टी मल्टी थी वियो आहे मतिलबु ऐं चारि चारि सिनेमा हॉल हुन में अंदरि थी वियो आहे ऐं घणे वांगुरु असां उहा सभेई हुते वेंदा आहियूं एसोसियेशन बि असांखे हिकु ॿ दफ़ो हुते वेई वठी वई आहे सिंधी पिचर ॾेखारियो अथई असांखे तमामु मज़ो ईंदो आहे ऐं साफ़ु सुथिरो आहे हुओ